अ नै जौ दंना न'नि बानायनाय ना दस्रा रा आच्चा दे आंनो नांगौमोनलै गाबोन एसे पार्टिनि थाखाय इसे पार्टि दंमोन नालाय आंनाव इसे जौखौ बुरजा नांगौ जादोंमोनलै एसे मोनगोन ना आच्चा दामफ्रा मा बायदि दाम लायोब्रा अ आच्चा आच्चा बिदिब्ला गाबोन लायनोसै नामा आङो ओमफ्राय आंनो एसे मोजाङै हरनांगोनलै जौखौ माने पार्टिनि मानसिफोर जा लोंनायाव मोजां नांगौ जादों नालाय दा बेखौनो ओंखायनो मोजां जौ नागिरदों आरो अ दे होनबालाय आङो गाबोन इसे लेट जालांबाबो लायगोन दे अ दे पार्टिफोरनो एसे लोंहोनोलै आं एसे खामानि दङ पार्टिनि अ

गाबोन माने एसे एसे लेटबो जालांनो हागौलै आं एसे सानजिउब्लाबो दोनथार नांगोनलै

आङो जौखौ एसे द्लाम नांगौ जादोंनालाय एसे खम सम दाखालाम एसे बुरजायैनो नांथारगौ जादों एसे पार्टिया गिदिरथारलै आंना पार्टिया गिदिरथार औ दे होनबालाय दामा एक्स'आनो जामारबाय खम समबो जाथारा नामारा एफा बुरजा लाबोगोनावलाय दे होनबालाय दे एसे आं थांनानै लायोब्ला एसे खमावनो खालामनानै हरनांगोनलै दे आङो जेरावबो रायज्लायला दे आं डायरेक्ट नोंनावनो लायनोसै ओमफ्राय होनबालाय दोनथ'लायदिनि दे दोनथ'लायदिनि दे होनबालाय मा दे औ दे